बॉलीवुड की फिल्मी दुनियाँ में हीरो हीरोइन जैसे कि कपड़ा पहनती है तो हमको लगता कि जो हम भी ऐसा कपड़ा पहने तो कपड़ा गए उसी रंग उसी कलर उसी डिज़ाइन कपड़ा लेकर खरीदे उसके बाद सिलवाए तब उसके बाद हमको बहुत अच्छी लगी हीरोइन को कपड़ा पह पहनने के लिये तब उसके बाद कपड़ा लाए खरीद कर उसी डिज़ाइन उसी कलर उसी फेस सब चीज़ उसी रंग को लाए उसके बाद हम भी उसी कलर को पहने उसके बाद फिर गए तो मॉल मॉल में भी वैसा कलर वैसा डिज़ाइन कपड़ा चाहे कि खरीद सके लेकिन फिर भी एक भी कपड़ा भी खरीद लिये उसके बाद हमको बहुत अच्छी लगी कि जैसी हीरो हीरोइन के जैसा कपड़ा पहने तब गए तो उसी कलर को लाए उसी कलर को बेटी भी पसंद की हम भी पहनेंगे तो बेटी भी को लाकर दी पहनने के लिये लड़का भी मांगे तो वो लड़का भी को हीरो वाला जैसा हम भी हीरो बनेंगे वैसा ही हम भी पहनेंगे तो वैसा वही कलर को लड़का भी को खरीद कर सिला कर दिये तब उसके बाद मेरा लड़का भी वो पहने कि मेरे हीरो पहने तो हम अच्छा लगे हम भी पहनेंगे तो अच्छा लगेगा आ बेटी भी उसी कलर को पहनती है हम भी पहनती हैं उसी कलर उसी डिज़ाइन उसी सेम टू सेम उसी कलर को हम भी पहने उसके बाद फिल्मी दुनियाँ में हम भी कोई भी चीज़ देखते हैं तो लगता है कि हम भी पहने लेकिन उसी कलर को खोजते हैं लाते हैं सिलाते हैं खरीदते हैं तब उसके बाद देते हैं दर्ज़ी के पास या कोशिश करते हैं सिलने के लिये सिलाई हम भी सिलते हैं उसी कलर को मेहनत करके सिलते हैं उसके बाद हम भी पहनते हैं उसी रंग उसी कलर उसी डिज़ाइन को कपड़ा सिल कर हम भी पहनते बहुत मेहनत करके नहीं होता है तो खरीद कर उसी रंग को लाते हैं तब पहनते हैं इसलिये हीरो हीरोइन को देखते हैं कपड़ा पहनने के लिये हमको भी मन करता है कि हम भी पहने तब उसके बाद हीरो हिरोइन तो एक से एक कपड़ा पहनती है मन करता है कि हम भी पहने लेकिन चाहते हैं कि हम भी उसी रंग उसी कलर उसी डिज़ाइन हम भी पहने लेकिन कोशिश करते हैं पहनने के लिये लाते हैं खरीद कर और सिलवाते हैं और पहनते हैं